नमस्ते नमस्ते हैलो आपके इवेंट में क्या क्या है आपके हैलो आपके इवेंट में क्या क्या समान है हमें एक बड़ा इवेंट करवाना है आपके इवेंट में कितना क्या क्या है जैसे मतलब डेकोरेशन के लिए आप क्या फ़्लावर यूज़ करते हो ऐसे मतलब केटरिंग के लिए क्या कैसा खाना होगा क्या क्या आइटम हैं और हॉल कितना बड़ा होगा ये सब हमें पता जानकारी चाहिए डेकोरेशन के लिए कैसे फ़्लावर होंगे क्या मैनेज होगा खाने कि सुविधा कैसे होगी हल्दी की रसम है जैसे इसमें क्या क्या चीज़ होगी ऐसे

सर फ़्लावर मतलब किस तरीके के फ़्लावर होंगे जैसे मेरिगोल्ड है गुलाब के हैं जैसमीन है हाँ हल्दी कि रसम में तो येल्लो फ़्लावर होंगे बाकी अदर डेकोरेशन के लिए जैसे बाहर का है बाहर कैसा डेकोरेशन होगा वैसे जैसे केटरिंग का केटरिंग का जो होगी उसमें डेकोरेशन कैसा होगा फ़ूड है कितने तरह के इसमें आइटम होंगे कितना लार्ज होगा कितने मतलब की पैसे क्या होंगे ऐसे आजकल तो ड्रेस कोड भी है तो वो ड्रेस कोड भी आप ही सिलेक्ट करोगे नहीं मतलब की हल्दी की रसम में पीला कलर होता है तो वो तो कॉमन हो चुका है तो अलग से कोई कलर करना हो तो

आपका हॉल वैसे कितना बड़ा है पचास बाय अच्छा उसमें एक हज़ार आदमी आ सकता है एक हज़ार आदमी का है हमारे

हाँ मतलब कि हमारा जो इवेंट है बहौत बड़ा है और बाहर से गेस्ट आने वाले हैं उसके लिए हमे होटल के रूम वगैरह जो हैं सब आराम वो सब करने हैं उनकी और शादी के कार्ड इवेंट के हैं जो डेकोरेशन रिटर्न गिफ़्ट है उन सबकी सुविधाएं वगैरह उस सब हिसाब से देखना होगा हमें हाँ ठीक अच्छा ठीक है और जैसे न मतलब महमान गार्डन कितना दूर है गार्डन कितना दूर है जो जैसे महमान आएंगे उनके महमान कि खातिरदारी के लिए क्या व्यवस्था होगी अच्छा आज आने पर गाड़ी से आएंगे या आपकी तरफ़ से कार वगैरह वेहिकल वगैरह ऑटो या टैक्सी होगी या कैब होगा किस टाइप में टेंट वगैरह के लिए जैसे अगर ओपन ग्राउन्ड है तो अगर ब बरसात वगैरह आ जाए उसकी सुविधा भी हमें चाहिए इस हिसाब से हाँ और जो और जो भी है वो सब मतलब कि किस हिसाब से है

और पैसे कितने होंगे वो बता देना ठीक है हाँ